गहूम काटै छिए हेबे जोतल जाइ छै जाइ हइ ट्रैक्टर पइसा लै छथिन अस्सी रुपैए ओ झलि काटिके मिलबै छथिन तऽ अस्सी रुपैए लै फेर रोटा बिटर चलबै छथिन ट्रैक्टरवला तऽ सत्तर रुपैए रोटा बिटर मिलाकऽ लै छथिन जोतिकऽ तब अपन हुआँसँ आनली काटि खोँटिकऽ दौनी करली दौनी करिकऽ आओर तब ओ ठेलासँ अनली तऽ लेलक किराआ भाड़ा तीन सौ रुपैआ गाड़ीसँ हुआँसँ काटिकऽ आनलखिन तऽ अऽ दौनी करिकऽ भऽ वहाँसँ भऽ गेलै दौनी करिके आनलखिन तब रोटा बिटरसँ फेन मिलाजुलाकऽ आनिके रखलकै काटि खोँटिकऽके तब करिके आओर रखलखिन जोतिके कोड़िके खेती आओरके मिलेलखिन खाद पानि सबचीज

झलि कटै हइ अस्सी रुपैए कट्ठा ज जै कट्ठा कटै हइ ओतेक पइसा जोड़िकऽ लै हइ ट्रैक्टरवलासब